हमरा आरके गाड़ी ले लैते छथिन अभी लेने छियै तऽ ओहिमे मतलब की हमआर बाहर जाइ छियै तऽ तेल भराबै तऽ तेल देखै छियै बहुत ज्यादा महँगा भए गेलै तऽ आब गाड़ीसँ कमसम भए गेलै घुमनाइ नहि तऽ हमरा आरके पहिले कॉलेज इसकुल या कोनो चीज कतहु जाइत रहियै तऽ मोटरसाइकिलसँ जाइत रहियै तऽ समयमे तेल उतना महँगा नहि रहै तऽ उतना डलवाय सकैत रहियै हमरा आरके सस्ता रहै आब तऽ बहुत ज्यादा महँगा भए गेलै तऽ ओसभ ओतना नहि जाइ छियै गाड़ी उड़ीसँ ने मतलब हमआर साइकिलेसँ चलि जाइ छियै या चलि जाइ छियै कभी कभी मोटरोसाइकिलसँ